हां जेह्ड़ी अज्ज कल टैकनालजी ऐ ते ओह् सारेंई सिक्खनी चाहिदी कि के अजंज कल दे जेह्ड़े लोग न जां अज कल दा जेह्ड़ा दौर ऐ ओह्दै बिच्च फोन कंप्यूटर लैपटॉप एह् सारी चीजां जरूरी न ते स्कूलै अगर एह् चीजां टैकनॉलजी दे बारै नेईं सखाया जा ते बच्चे जेह्ड़े हैन उनें एह् सारी चीजां नेईं औंनियां ते एह् चीज़ जेह्ड़ी ऐ उं'दे फ्यूचर आस्तै शैल नेईं ऐ ते एह् सारी चीजां उनेंई स्कूलैं बिच्च सखाई जानी चाही दियां की के बिना टैकनॉलजी दे अज कल कुश नी ऐ अगर तुस नकारा फोन गै लैओ अगर तुसें नेईं चलाना औग ते थोआड़ा ओ पैसा खर्चने दा कोई फायदा नी ऐ तुस किसै नौकरी उप्पर गै जाओ ते अगर तुसें कंप्यूटर चलाना गै नी औग ते ओह्दा बी कोई फायदा नी ऐ ते ते जेह्ड़ी साढ़ी पैह्ले दी जनरेशन ऐ ओहे ते उस्सी ते टैजनॉलजी दे बारे च इन्ना पता नी ऐ अज कल दा जेह्ड़ा निक्का निक्का बच्चा ते निक्का बच्चा बी तुस दिक्खो उस्सी बी फोन चलाना औंदा ऐ अवा बच्चेंई एह् सारी चीजां सखाई जानी चाही दियां की के अग्गे जाईयै उनेंई एह् नी लग्गै कि असें एह् सारा किश करना चाही दा व होया नेईं इयां टैकनॉलजी अज कल दे जमाने च बड़ी जरूरी ऐ की के सारा किश गै एह्दे पर डिपैंड होई गेदा सारा किश किश बी तुस लैओ चीज़ अगर तुसें चलाना नी औग ते तुस अनपढ़े बिच्च गै गिने जंदे हैनीतुसैं पढ़ाई जिन्नी मर्जी कीती दी होऐ अगर तुसैं कंप्यूटर चलाना नी अवा दा जां फोन चलाना नी अवा दा नॉरमल चीजां गै चलाना नी अवा दियां ते ओ फ्ही एह् गै गिनेआं जंदा कि तुस पढ़े दे केह् सना दे ओ इस करियै टैकनॉलजी दे बारे च सखाना चाहिदा स्कूलैं बी सखाना चाहिदा इक होना चाहिदा अलग सवजैक्ट